निश्चय निश्चय आवाज़ु अचे थी मुंहिंजी अड़े दादा कहिड़ो हालु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल अड़े मां छा थो चवां मां हुन ॾींहुं तोखे हिन करे फ़ोन कयो मां चयो इएं तू पढ़ियो छा हे मोदी जेको नओं लॉ पास करे थो कहिड़ो आई पी सी में जो आई पी सी क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट जो

तुंहिंजो छाहे ऑब्ज़रवेशन बेकारु आहे सुठो न आहे न मां त एक्चुअली पढ़ियो हो मेंनली मूंखे जेतिरो समुझ में आयो जेतिरो मुंहिंजो आहे एक्सपीरियंस त मेंनली हिननि छा कयो आहे हिन त सॼो लॉ में एक्शंस चेंज कया आहिनि ठीकु आहे ऐं कुझु सैक्शनस में बई माइनर हिकदमि माइनर चेंजिस कयो आहे बाक़ी नालो ख़ाली चेंज करे छॾियो आहे भाई इंडियन पैनल कोड खां भारतीय संचालिक कोड वोड चालायाता ठीकु आहे ऐं हाणे प्रॉब्लम हीउ आहे की जेको मेन क़िसो हो की तव्हां खे छा करणु खपे हा की बई प्रोसीजर थोरो स्मूथ लाइन करणु खपे हा बई ईज़ी माण्हुनि खे बई फटाफट जस्टिस मिले पोइ न थियो ऐं ख़ाली फ़ोक्ट में चेंजिस अहिड़ा कया आहिनि जेका मतलबु नथा थियनि मुंहिंजे हिसाबु सां ऐं मां बि चङनि ॼणा सां ॻाल्हि कयो त तू बि कयो आहे कंहिंसां ॻाल्हियूं हिन ॻाल्हि ते ओके त बिल पास न थियो आहे बिल जे लाइ हिकु असां खे सभिनी खे कमैंट्स करिणो आहे हुन जे मथां सजैशंस मोकिले था सघूं हा ठीकु आहे कमैंस का सुठो तो तोखे बि कुझु आहे इंडिपैंडेंटली बई छा करणु खपे बई इअं हाणे ॾिसु तोखे बि ख़बरु आहे हिननि चेंजिस कयो आहे लॉ में जीअं पैटी ऑफैंसिस जेका हुआ नंढा नंढा ऑफैंसिस जेका हुआ जीअं बई समुझ लाइक चोरी जो यां तूं कंहिंखे मारियो ठीकु आहे नंढा ऑफैंस हुन में पहिरियों फाइन लॻंदी हुई या सजा लॻंदी हुई हाणे हिननि छा कयो आहे थोरो सोशल वर्क फाइन जी जॻहि ते सोशल वर्क करायो आहे ठीकु आहे पोइ हूअ कुझु कुझु ॻाल्हि सुठी बि आहे ठीकु आहे तव्हां सोचो था भाई सौ ॿ सौ या पंज सौ में छा थींदो हिन खां सुठो माण्हुनि खे भाई अहिड़ो कमु कराए जेको हुओ शर्म शर्माए शर्म जे करे न करे अॻियां वञी करे ठीकु आहे उहो सुठो आहे बाक़ी हुन सां गॾु असां खे इएं बि ॾिसणो आहे बई ऑफैंस जीअं बि हुजणु खपनि जेको क्रिमिनल माइंड आहे पोइ ॾके जेको लूपहोल हाणे आहे हुन खे मेन असां खे एड्रैस करण जी ज़रूरत आहे हुन खे उहो मेन मुद्दो खणंदो हा मेन मुद्दो उहो खणणु खपे त हुन ॻाल्हि ते बि असां डिस्कशन कयूं था अॻियां ॻाल्हियूं कयूं था ठीकु आहे त तू बि पंहिंजो सोचु बई हिकु पंहिंजे हिसाबु सां तूं हिन ॻाल्हि ते सोचु छा छा तूं वापसि पढ़ि तोखे जेको लॻे तो ॿई हिन में शॉर्ट फॉल्स आहिनि या जेका बि लूपहोल्स आहिनि हुन खे असां कीअं फिल कयूं ठीकु आहे ऐं हिकु पोइ सजैशंस सभु सभु मिली करे पोइ कयूं था ठीकु आहे तोखे कुझु चवणो आहे हिन जा हिन जे मथां तो तुंहिंजी तूं बि एग्रीअबल न आहीं न सॼो बरोबर बरोबर ठीकु आहे असांखे हिन खे जल्दु सां जल्दु कयूं था त सुभाणे ॾिसु सुभाणे ताईं असां सुभाणे या पणीहं ताईं असां हिकु ग्रुप सॼो ठाहियूं था सभु डिस्कशन कयूं था ऐं पोइ हिकु लैटर ठही करे ठाहियूं था हिकु ख़तु लिखूं था वरी गवर्नमेंट खे बई हीअ असांजे हिसाबु सां सजैशन साईं बई इएं इएं लॉ में चेंजिस थियणु खपे हुननि खे कंसिडर करिणो आहे त ठीकु आहे न त बि जय झूलेलाल असां असां पंहिंजो कमु कयूं एज़ अ नागरिक ठीकु आहे चल ओके मिलूं था कोर्ट में कोर्ट में मिलूं था हा बाए बाए